گلوکار عام طور پر مختلف طریقے کی غلطیاں کرتے ہیں جیسے کہ وہ سُر بھول جاتے ہیں اپنی لرکس بھول جاتے ہیں گانے کی کیا لائن تھی وہ یہ بھول جاتے ہیں اور آگے پیچھے کر دیتے ہیں لائنوں کو پہلے والی لائن کو بعد میں بول دیتے ہیں بعد والی لائن کو آگے بول دیتے ہیں کئی گلوکار تو ان میں جذبہ تو ہوتا ہے کچھ کر دکھانے کا لیکن وہ گھبرا جاتے ہیں انہیں آتا تو سب ہے لیکن وہ گھبرا جاتے ہیں اور گھبرانے کے گھبرانے کی وجہ سے وہ اپنے ہنر کو دنیا کے سامنے صحیح سے پیش نہیں کر پاتے ہیں اور جب وہ دنیا کے سامنے صحیح سے پیش نہیں کر پاتے ہیں تو انہیں کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ ان غلطیوں کو ایسے صحیح کر سکتے ہیں کہ بار بار پریکٹس کرنے سے اگر کوئی انسان بار بار اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنی ان غلطیوں کو صحیح کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک پیج پہ اچھے سے اگر وہ لکھ لیں ان سب چیزوں کو کہ کہاں کہاں انہوں نے غلطیاں کریں اور آگے جب وہ گانا گائیں تو وہ ان ساری غلطیوں کو اپنی دھیان میں رکھیں اور وہ یہ دھیان میں رکھیں کہ آگے سے ان سے ایسی غلطیاں نہ ہوں تو جتنے بھی گلوکار ہیں وہ اپنی گانا گانے کو اور بھی زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں اپنے ہنر کو اور بھی زیادہ بڑھاوا دے سکتے ہیں